राम मां राजकुमार हर्कनाणी थो ॻाल्हायां मां कल्ह तो वटि गाॾी बुक करण लाइ आयो हुअसि त तूं सुभाणे असां वटि साढे यारहें बजे सुबुह जो कीअं पहुची वञिजे छाकाणि त असांजी गाॾी जेका आहे उहा ॿीं बजे रवानी थींदी कल्याण स्टेशन तां त कंहिं बि हालत में तूं साढे यारहें बजे असां वटि पहुची वञिजे महिरबानी